म्हाजो फेवरेट सीजन रेनी सीजन आनी तो म्हाका सगल्यान लायक बिकॉज त्या सिजनान आमी खूब मजा करता त्या सिजनान ते जें उदक येता जे मातयेचो वास येता तो आमकां चड लायक त्या दिसांनी पिकॉक नाचता हे अशें बरें सगली ग्रिनरी जाल्ली आसता आनी आमकां एकदां पिकनिकेक व्हेल्ली रेनी सिजनान ती तांबडीसुर्ला आनी थंयसर वॉटरफॉलार येल्ली आनी आमकां थंयसर हायकिगांक व्हेल्ली सरान तेन्ना एकामेकाचे हात धरून चलताली तें एन्जॉय केलें ते पावसाच्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी स्लिपरी जाता सो त्या स्लिपरीचेर सुद्दां आमची फ्रेंडा सुद्दा खूब पडलेली सो ते एन्जॉय करपाक ते दीस खूब मेळ्ळें आमकां मागीर आमकां सरांनी फुडें व्हेल्लें फुडें व्हरतकूत आमकां उदका पोंदा न्हांवपाक सांगलें सो आमी खूब थंयसर प्लेसीस पळयल्यो फोटोस काडले वीथ टिचरी टिचर्सां कडेन फोटे काडले नवे नवे मुवमेंट एन्जॉय केले मागीर मीस आमी वॉटर फॉला पोंदा गेलीं आमकां तो धबधबो पळयल्यार सामकें धवो धवो धबधबो दुदा सारको बरें दिसतालें पळोपाक मागीर आमकां परत सगलीं फ्रेंड्सां वांगडा आमी ते पावस ते पावस व्हडलो पावस येयलो आनी आमी खूब एन्जॉयमेंट केली तेन्ना खूब सगलीं जाणांनी बिजली आनी तेत मुवमेंट आसलले लायफान खूब एन्जॉय केल्ले आमी मागीर त्या म्हयन्यानूय तो श्रावणाचो म्हयनो आसता त्या म्हयन्यान चवथ येता आनी त्या चवथीक सुद्दां आमी त्या पावसा दिसांनी खूब एन्जॉय करता भितर गणपती आनी भायर पावस सो आमकां ते एक बरो मुवमेंट दिसता एन्जॉय करपाचें आनी मज्जा येता त्या दिसांनी सो पावसाच्या दिसांनी सगले ग्रीन ग्रीन जाल्लें आसता आनी सगले वॉटरफॉल्स येयल्ले आसता मागीर त्या दिसांनी बोटीस बीन बरें दिसता पळोवपाक सगलें क्लायमेट आनी क्लायमेट बीन बरें जाल्लें आसता सो आमकां मजा येता तें पळोवपाक आनी गण